जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम ज़रूरत की चीज़ें पहले ही ले आते हैं और हम ध्यान रखते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना होए हम उनके पसंद की सारी चीज़ें भी बनाते हैं जिनसे उनको कोई दिक़्क़त ना होए और उनको कोई भी कमी ना महसूस होए और जब भी वो जाते हैं तो हम उनके लिए हमेशा एक तोहफ़ा भी ले आते हैं और उनको देते हैं जिनसे उनको हमेशा अच्छा लगे और अगर वो रुकने के लिए आते हैं तो उसके बाद उनके रहन सहन के लिए भी पूरी व्यवस्था होती है हाँ मुझको खाना बनाना बहुत पसंद है मुझको जब भी अच्छा नहीं लगता या मुझको बुरा लगता है तो मैं खाना बनाती हूँ भले ही वो घर वालों के लिए हो या बाहर वालों के लिए बट मुझको खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है मैं मैगी पास्ता और रोटी सब्ज़ी मैं सब बना लेती हूँ और मुझको सबसे ज़्यादा पसंद मीठी चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है और मीठू मीठी में मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ